आ कोण सांगचो उलोयता

हांव जेसिता जेसीता आगो हांव वोय वोय वोय वोय वोय कोळें

केस कसलें आहा आ आ मागीर केसलें आहा सांगूच चोया

ताल्या कोरो कोत्ताय न्हू गो आनी बांगड्याचो एक कोत्ताय न्ही आ म्हाका हय तें पेडे म्हाका म्हाका एक्चुली पारो कोरपा तो सो म्हाक बांगडे थोडे धोर बांगडे किलान दिता किलानी आ किलान म्हळ्यार केसो किल केसो आ आ तेंश जाल्या म्हाक बांगड्या तीन किल धर तीन किल बांगडाचो आ बोरो लागता पूण केन्ना खायल ना तो होय चोल मातशें म्हारग येस आहा न्ही तुगेलो बरें एक किल्ल्याच धोर म्हाका बरें आनी चोलो आनी सुकलो सुंगटां केशी गो सुकल्यो सुंगटां आ हय केशी पोडी देडशी तेश जाल्यार म्हाका तीन पोड धर आनी भाकरी हाय गो जाणब्या भाकरी आहाय आ तेचो त्यो जायत्यो जाय म्हाका कित्या हांवूय घराक थोडी पिकल आ बिकोत न्ही सो म्हाक तो जाय पोटा म्हाका पांच बाकरी धोर होय एक किल होय सारकें आनी आज सो तारीक न्ही णव तारकेर एश कडेन पावतो हांव णव तारके म्हळ्यार हांव मातशें लेट पावतलें सो हांव धा तारखेर येता तुमगे येता आनी लागीन रावता न्ही हांव सो ओय वोय बरो दी आ बरें दी म्हाका म्हाका व्हरपा तें बरें पिकल बी कोन पारो बी कोन व्हरो जायो होय जाणा तेका लागोन तुका फोन मारें रोकडें मेळटलें म्हूण बरें दवर आनी एत्री येतरी हांव फोन मात तुका येतरी फोन मात आं बोरें तोर गुड नायट